नमस्ते भैया नमस्ते भैया बोलिए

जी जी जी मिल जाए गाड़ी आपको जी जी तो

जी बिल्कुल

जी जी जी मिल जाएगी बिल्कुल मिल जाएगी जी हैं बिल्कुल हैं हमारे पास अनेक गाड़ियाँ हैं

जी जी जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल भेज देंगे जी जी जी ड्राइवर भी हमारे पास अनेक ड्राइवर हैं और अच्छे अच्छे ड्राइवर भी हैं ठीक है तो आपको कहाँ तक जाना है भैया

तो वहाँ के पाँच हजार भाड़ा लगेंगे भैया जी हाँ पाँच हजार लगेंगे वहाँ के जी हाँ लग जाएँगे वहाँ का ड्राइवर भी ले कर आ फिर हमारी गाड़ी के भी लगेंगे डाइवर भी भाई देखिए ऊ दिन भर लगेगा दो दिन तीन लगेगा तो उस लेगा ही दो हजार आराम से

कोई नहीं आपकी पूरी ख्याल रखा जाएगा पूरी व्यवस्था पूरी रहेगी भाई नहीं नहीं नहीं सब उसी में सब उसी में सब उस उसी में हो जाएगा

जी जी एकदम बिल्कुल हमारे पास ऐसे ड्राइवर बढ़िया है नशा भी नहीं करते हैं और सही चलाते हैं जी जी आठ अंदन में धन्यवाद धन्यवाद